हॅलो हय हय कांसावले पंचायतीन फोन लागला

किदें उलयता तुमी तर म्हाका एक सांग आमकां सोपण पडटलें कोणागेर कचरो आहा तो सांग मगे नांव कोणागे आहा तें कचरो आं कोणागे पडला गे हो कचरो पय जिबे जिबे हाड नासलेल्या भशे उलोव नाका ओके जिबे हाड नासले भशें उलोव नाका हांवूय गोवोरमेंट ऑफिशल ओके आमचीय म्हण प्रोटोकॉल आसता आमी किदें बेकार पडलेले आसना आं वाडो खंयचो गे आगे घर खंयचें वाडो खंयचो सांग मगे हांव मनशा धाडटा न्हू निवळ करपाकू शिंदोळ्या आं कोणागेर कोणाचे घरा कडे तर तें बोरकारा थिंगां आं थंयसर कचरो उडयता पया पया पया आमगे लोक म्हुण हांयें किदें भाड्या दवरूं ना लोकां व्हरो तुजे दारा कडेन कचरो उडोवपा ओके लोक येता वयता ते उडयतले आनी ती अशेंय म्हण हायवे कडे लागीं आहा फोन फोन मारलो म्हणुनू जायना न्ही गे आगे आगे भाभी फोन मारलो म्हणुनू जायना पय तुयें मगे हें लॅटरूय घालची पडटा किद्या आमकां तें रिकोर्डा दाखोवपा जाय आं मागी कित तरी इशू जाला आसतलो न्ही आं बसोन रावपाचो प्रश्नच ना न्ही गे आगे हांव पय हांव कांय सा सारन आनी सुपली घेवन भोंव भोंवपा जायना न्हू थंयसरू आमी मनशा धाडटा आतां केन्ना आं आगे आमी मनशां धाडटा मनशां तुमी जाता घेवपा जाय न्ही निवळ करपाक आं हांव किदें करूं हांव सारन घेवन येवं मारपाक सांग म्हाका आगे तुम म्हाका एक सांग तुमी मनशां येता अशें अशें करता वयता म्हणटा तुम मनशां तुम मनशां तुम बरें उतर तरी दिलां गे आमगेल्या आमगे मनीस आमकां कंप्लेन येवन सांगता हे लोक आमकां हें घांटी म्हणटा आनी किदें म्हणटा ये एैसा बोलता वैसा बोलता म्हणटा आनी वयता खंय आं आतां तुमी आमकां सांगा आमी तेंका किदें दिवपाचें तोंडान हें तीं बाबडी आमकां काम करता तें व्हडलें आं पगार मेळटा पगार मेळ्ळो जाल्यार मागीर तशें मगे भाभी पगार मेळ्ळो पगार मेळ्ळो म्हुणू जायना आं पगार तो पगाराचो प्रश्न न्ही पगार ना पगारा प्रश्न न्ही तुयी दीस भर घरा कडेन काम करता तुका येवन आये सणसणीत गाळयो येवन मारल्यो समज येवन तुगेल्या दारांत भितर तुका वायट दिसचें ना तेंकाय बी वायट दिसता तीं मनशांच न्हू तुमी म्हणून बरेंपण दवरूंक जाय कळ्ळें तीं कामगार म्हणोन अशें न्ही की तुमी तेंका लोक वाजय वाजय वाजयतलें म्हणून हें कितें नाका जाल्लें ओके आतां बरें आयकय आयकय तुमची प्रोब्लम आमचीय प्रोब्लम आहा तुमकां हांव एक काम कर हांव आतां एक काम करता तुमचे घरा भायल्या हांव डस्टबीन दवरिता ओके आतां डस्टबिना कचरो आसपा जाय म्हण तुमी मात्शें लक्ष दवरा ओके तितलें हांव करूं शकतां ओके आनी दोन फाव दोन विका दोन फावटी हांव गाडी धाडटलों तुमी मात्शें पया आतां सगळो कचरो उबारपा लायात तेंका सारके टायमार टायम ओके कित्या हांव हांगसर बसोन सगळ्यांक हें करूं मेळना आं बरें करून